जैसे हमारे यहाँ दो प्रकार के वो सुविधाएँ होती हैं एक यह सरकारी अस्पताल है एक प्राइवेट अस्पताल है वो सरकारी में जैसे हम लोग ग़रीब आदमी हैं पैसा नहीं है नहीं में प्राइबेट ले जा रहे हैं सरकारी में ले जा रहे हैं तो सही टाइम पर एम्बुलेंस नहीं आती है सही टइम पर और वहाँ पर ले जाओ तो आती है एम्बुलेंस जैसे कुछ देर बाद आती है फिर ले जाती है वहाँ दिखाने के लिए वहाँ डाॅक्टर सही अब टाइम पर बैठते नहीं हैं हुं टाइम पर बैठते नहीं हैं देखभाल अच्छे से नहीं होती है और देखभाल अच्छे से नहीं होती है और हं जाँच भी नहीं होती है और वहाँ पर इतनी भीड़ होती है इतनी भीड़ पर्ची कटाने जाओ तब भी भीड़ होती है दवा लेने जाओ तब डाक्टर के देखाने जाओ तब भी भीड़ होती है बहुत ज़्यादा भीड़ होती है हम ग़रीब आदमी की सुनाई वहाँ सुनवाई कहीं होती नहीं है और जो बड़े लोग हैं उह बस उन उन उनका सुनवाई होती है उनका काम चलता है और उनकी दवा भी जल्दी से मिल जाती है ग़रीब लोग को मिलते नहीं है दवा लो दवा कौनो इलाज भी नहीं होता और पानी भी जैसे चढ़ाना होता है तो भी ग़रीब लोगकर हल्दी नहीं सुनवाई होती है या चढ़वाई नहीं होता है औ डाक्टर भी उतना नहीं देखभाल करते हें हमारे सबका यह है क्या करें हमको और डाक्टर भी देखभाल अच्छे से करते नहीं हैं अच्छे से देखभाल भी नहीं होती है और प्राइवेट ले जाओ तो भी पैसा लगता है और नहीं है पैसा तो कहाँ से करें कि तो जान दें कि तो पैसा है तो इलाज कराऍं और पैसा नहीं है तो सोचते हैं चलो ले चलो सरकारी में करा सरकारी में ले जाओ तो दवा भी सही से नहीं होता है अ ना ही जाँच होती है नहीं कुछ इलाज भी होता है सरकारी हास्पिटल में यही है हमारी सबके सुनवाई भी नहीं होती है